जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी सभ्यता ऐ ते साढ़े रीति रवाज न जेह्ड़े ओह् डोगरे बड़े प्यार कन्नै मनांदे न ते जियां साढ़े त्यहार होई गे जियां लोह्ड़ी आई गेई जां बिच्च जात्तरां आई गेइयां बिच्च बसोआ आई गेआ जां दुए त्रिये जेह्ड़े बी त्यहार होए बड़े जियां बसोऐ ते बसोऐ मंदर जंदे लोग ते मंदर जंदे महाराज सुद्दी दा मेला लगदा ते झिड़ी दा मेला लगदा होर दुऐ त्रिये जेह्ड़े साढ़े कल्चर न रीति रवाज न जियां ब्याह् दे रीति रवाज न ओह् बड़े चाऽ कन्नै लोग जेह्ड़े मन्नदे न ते जियां साढ़ा लवास होई गेआ कपड़े न उ'नेंगी बी लोग बड़ा चांऽ चांऽ कन्नै पांदे जियां डोगरी सूट होई गेआ जां जियां बास्कट जेह्की मड़द लांदे जां पग बनदे केईं साफ़ा बनदे ते बड़े प्यार कन्नै चांऽ कन्नै बनदे ते किश गीतड़ू गांदे लोग भाखां गांदे जियां कुतै रुह्नी लांदे जां मक्कां गुड्ढदे ते उस बेल्लै अपनियां भाखां गांदे फ्ही जां कुतै घुलाई होंदी घा बढदे बेल्लै घा बढदे बेल्लै भाखां लांदे ते जनानियां जेह्ड़ियां न ओह् गीत गांदियां गीतड़ू गांदियां ते मेले शेले बी जदूं कोई जगीरन होंदे जगीरन जात्तरें गी जिसलै उस बेल्लै राती राती तकर लोग केह् आखदे गीत गांदे ते नचदे ते फ्ही कु़ड्ड होंदा केईं कुड्ड नचदे जिस बेल्लै जात्तरां होंदियां जात्तरा दे बाद कुड्ड होंदा कुड्ड बड़ा स्याने लोग बड़े चांऽ कन्नै साफा बन्नियै ते कुड्ड नचदे ते उसदे बाद जिस बेल्लै मेला लगदा तां भांती भांती दे गतार जेह्के न जम्मू संबा बिच्चा मेले च औंदे ते उत्थै अपनी कला दा प्रदर्शन करदे ते भांती भांती दे गीत जेह्के न गीतड़ू न असेंगी सनांदे न

बड़ा बड़ा गै शैल लगदा जदूं डोगरी जेह्ड़े सभ्यता दा लोक जेह्का ख्याल रखदे न जदूं एह् बचपन दा गै अस दिखदे आए कुड्ड दिखदे आए ते जगीरन जात्तरां दिखदे आए ते रहैदे दिखदे आए डोगरी धामां दिखदे आए कियां रुट्टी बनदी कियां डाह्नै च रुट्टी बनदी कियां डोगरी दे जेह्ड़े अपने खान पान दारू दी दाड़ुयैं चटनी ते राजमा चौल अंबल ते धामां धाम जेह्ड़ी जिस बेल्लै डोगरे दिंदे तां ओह् बड़े चाऽ कन्नै लोकें गी सददे ते घर रुट्टी खलांदे ते मेह्मानबाजी जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरें दी ओह् बक्खरी ऐ ते असेंगी नाज ऐ अपने महाराज कल्चर उप्पर नाज ऐ बिलकुल बिलकुल ऐह्दे च कोई दो राम्हां नि हैन